ओ नोंथां नोंथांनाव फ'नपे जिपे पेटिएम एबा गुगोल पे फोर दं नामा आंनि आखाइयावथ' दा थाइसेबो केस थाखा गैया आरो दानि जुगावथ' बांसिनानो अनलाइन नि जोहै जेरै फ'नपे पेटिएम जिपे गुगोल पे बायदिजोंसो पे खालामोसै दा गोजान गोजान ट्रेभेल फोर खालामोब्लाबो दानि जुगाव गोबां सिखाव दाखाइथ बायदिसिना लानानै खारग्राफोर ओंखारबाय बेनिखायनो आं बांसिन आं केस थाखाखौ लानाय जाया दानि जुगाव बांसिनानो फ'नपे जिपे नि जोहै पे खालामनाय जायो बेनिखायनो नोंथांनाव दङब्ला फ'नपे जिपे पेटिएम एबा गुगोल पे नि जोहै नोंथांनि भाराखौ पे खालामगौमोन दा गोजान जायगा सफैबाय दा आंनाथ' रावबो सिनायनायबो गैया बेयाव सिनायनायफोर थाब्ला लाथ'नानै नोंथांनि गारिनि भाराखौ होनो हागौमोन दा आंनावथ' गरसेबो केस थाखायानो गैया आरो आं बांसिन फ'नपे एबा पेटिएम जिपे गुगोल पे फोरजोंसो बांसिन इउज खालामो आं आखाइयाव केस थाखाफोरखौ लाया बांसिनानो बेनिखायनो नोंथांनाव अनलाइन नि जोहै फ'नपे जिपे पेटिएम फोर दङब्ला नोंथांनो पे खालामनो नागिरदोंमोन नोंथांनाव दङब्ला पे खालामनोसै